नुस्त्याचें हुमण बांगड्याचें हुमण सुकें तिसऱ्याचें सुकें कुल्ल्याचें सुकें खतखतें मागीर कितें भाजी वालाची भाजी मागीर मुळ्याची भाजी आमी बिटाचे हे करतात आमी रायता करतात बिटाचे रायता बरील्ले बांगडे तळल्ले बांगडे तणांतले बांगडे मागीर विसवण फ्राय करतात विसवणाचे काफ्रियाल करतात चिकन काफ्रियाल चिकन शाकुती चिकन सुका जाय आम्याचे मांगात गोंदेळे केळ्याचो हालवो शेवयाची खीर पायस मणगणे मागीर दोदोल किंवा बेबिंका सेरादुरा जे आमचे गोंयान खूब फामाद आसा तशेंच जेली जे करतात वेगवेगळे तरेच्यो त्यो मागीर आंबट तीक करतात हेजे मोरयेचे आंबट तीक करतात मागीर ताल्ल्याचे सुके करतात भरिल्ल्यो माणक्यो माणक्याचे चिली सुंगटां सुंगटांची चिली मोटी सुंगटां ग्रीन मसाल्यान फ्राय करपाची मागीर पातोळ्यो पातोळ्यो जाल्यो तितून आले बाले म्हणू करतात तितून सोय घालून करप आसता दोणे म्हणू करतात आनीक खतखतें करतात वेगवेगळे तरेची भाजी घालून